रोजी रोटीके लऽ कऽ हम बहुत गम्भीर छी खेती गृहस्थी ही करैलए आएल छिए आओर खेती गृहस्थी ही आगे चलिकऽ आओर करबै आओर हम इएह रस्ता चुनलै छिए तऽ एहि रस्तामे बढ़िआँ छै चलबै बढ़िआँसँ खेबै कमेबै आओर खेतमे अपन पूँजी लगेबै जे पैसा हेतै तऽ रोजी रोटी चलबे करतै आओर हमे इएह सब करिकऽ जीवन आजीवन जिबैत रहबै आओर खेती गृहस्थी ही करैलए हम चाहै छी आओर हमर इच्छा इएह छै की आओर खेत बढ़ए हमरा लग अधिकसँ अधिक खेत आबए आओर हम खेती गृहस्थी करिए आओर लम्बा लम्बा खेत लिए आओर बढ़ियासँ खेती हमर हुअए आओर पशुपालन भी हम करिए तऽ ओकरोमे फायदा हुअए